रोज़मरह जे ज़िंदगीअ जो कुझु अहिवालु ॿुधायो मां हिकु ग्रहणी आहियां मां घरु संभालींदी आहियां घरु संभालण सवली ॻाल्हि ना आहे ऐं घरु संभालींदे संभालींदे मां पंहिंजे लाइ बि कुझु वक़्तु कढंदी आहियां मां सुबुह जो वॉक ते वेंदी आहियां हुन खां पोइ मां योगा क्लास बि जोइन कयो आहे योगा ते बि मां वेंदी आहियां ऐं अची करे पोइ पंहिंजे घर जो सॼो कमु कारि कंदी आहियां जीअं सुबुह जो नाश्तो ठाहिण सभिनी खे नाश्तो ॾियण जेके कम ते वञनि था हुनखे रोटी जो धॿो ठाहे करे ॾियण हिन खां पोइ मां घर जी डस्टिंग कंदी आहियां माईअ जे अचण खां अॻु माईं पोइ घर जो ॿियो थोरो घणो कमु कंदी आहे वरी हिते अची भाॼियूं वठण वेंदी आहियां जेको खुटी आदि हूंदी आहे किरयाने में उहा बि वठंदी ईंदी आहियां फ़ल फ्रुट बि घर वारनि लाइ वठंदी ईंदी आहियां ऐं सोचींदी आहियां अगरि अगरि मूंखे ॿियो कुझु बि अॼु नओं ठाहिणो आहे केक वग़ैरह ठाहिणो आहे त हुनजो बि सामानु वठी ईंदी आहियां ऐं अगरि वीचु में ॾिण वारा बि ईंदा आहिनि त हर ॾिण वार ते अलॻि अलॻि शयूं ठहिंदीयूं आहिनि त उहो बि मां सभु वठी ईंदी आहियां मंझंदि जी रोटी जी तयारी कंदी आहियां शाम जो थोरो चांहि नाश्ते जी तयारी थींदी आहे ऐं राति जो पियो रोटी बि ठाहींदी आहियां ऐं सभु गॾिजी करे उहा खाईंदा आहियूं ऐं वीचु वीच में मां थोरी टी वी बि ॾिसंदी आहियां थोरो रिलैक्स बि कंदी आहियां मंझंदि जो कलाकु खनि मां सुम्हंदी बि आहियां ऐं कोशिशि करे घर में मां यूट्यूब ते मुंहिंजो जेको सतसंग आहे मां उहो सतसंग ॿुधंदी आहियां ॿारु जींअ ईंदा आहिनि उन्हनि खां बि मां सॼे ॾींहं जो अहिवालु पुछंदी आहियां ऐं पंहिंजे घोट खां बि मां सॼो वंहिंवारिक सॼो आल अहिवालु पुछंदी आहियां उन्हनि जूं सभु जेकियूं वणंदड़ शयूं आहिनि मां उहे बि ठाहींदी आहियां ऐं जेतिरो थी सघे हिसाब सां सभु ख़र्चु पूरो कंदी आहियां मुंहिंजो घोटु मूंखे हर महीने घर जो ख़र्चु हलाइण लाइ पैसा ॾींदो आहे माइनि खे ॾियण लाइ पैसा ॾींदो आहे खीरु वारनि खे ॾियण लाइ पैसो ॾींदो आहे ऐं मां केबल वारे खें बि पैसा भरंदी आहियां पोइ बि हुन खां पोइ बि अगरि काई खोटी आदि हूंदी आहे त मुंहिंजो घोटु बिना कंहिं पुछण जे मूंखे उहो ॾींदो आहे मां पोस्ट में बि हर महीने कुझु न कुझु जमा कंदी आहियां ॾिसो मां ग्रहणी आहियां त मूंखे सभु ॾिसणो पवंदो आहे केॾी महिल नलको ख़राबु थी वेंदो आहे त नलके वारे खे घुराईंदी आहियां अगरि केॾी महिल लाईट बंदि थी वेंदी आहे त लाईट वारे खे बि घुराईंदी आहियां मां हर माण्हूअ जो पाणि वटि कोन्टैक्ट नम्बर रखंदी आहियां छाकाणि त जेका शइ जेॾी महिल ठहे थी त हुनखे ठाहिराइण ज़रूरी आहे मां राति ताईं पंहिंजे घोट जो इंतज़ार न थी करे सघां घर में जाम कुझु कमु हूंदो आहे सवलो ना आहे हिकु घर खे हलाइण ऐं महिमान बि केॾी महिल अची वेंदा आहिनि त उन्हनि खे बि मुंहुं ॾियणो पवंदो आहे उन्हनि लाइ बि जल्दी में जल्दी नाश्तो चांहि पाणी सभिनी जी तयारी कंदी आहे घर जी ग्रहणीअ खे सभु पासे सभिनी हंधि मुंहुं ॾियणो पवंदो आहे दुनिया दारी बि निभाईणी पवंदी आहे ऐं हर हाल में ख़ुशी ख़ुशी सभिनी सां हलिणो पवंदो आहे छो त ॿारु ॿाहिरि बि एतिरो कमु करे अचनि था त घरु हूअं अचनि त हिकदमि पंहिंजी माउ खे ॾिसी ख़ुशि थी वञनि आनंदित थी वञनि सॼे ॾींहं जी थकावट हूअं पंहिंजी विसारे छॾनि